میں کچھ کام کرتا ہوں اگر اس میں مشکلات آتی ہے تو میں جو ہے اس چیز کو کسی اور کے پاس جا کے پوچھتا ہوں اور اس چیز کو غور کرتا ہوں کہ آئندہ میرے سے وہ کام غلط نہ ہو نہ غلط ہو نہ کچھ اور ہو غلط ہوگا تو کام غلط ہو جائے گا پورا اسی وجہ سے میں اپنے بڑوں سے دیکھتا ہوں جو کرتے ہیں اس کو غور سے دیکھتا ہوں کہ اگلی بار جو مجھے اس چیز پہ کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے کیونکہ کچھ بھی کام کرتے ہیں شروع شروع میں تو سب کے ساتھ مشکل آتی ہے اور اجب مشکل آتی ہے تو سب پریشان ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے اپنے بڑوں سے دیکھو سیکھو اور پھر سیکھ لیتے تو اگلی بار کے لیے آسانی ہو جاتا ہے اور اس ٹائم کے لیے بھی آسانی ہوتا ہے پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں جب خود کو آ جاتا ہے تو آپ بھی کسی اور کو بتا سکتے ہیں تو یہ تو ہے کہ کسی کو بھی شروع سے کچھ کام نہیں آتا وہ کسی اور سے سیکھتے ہیں وہ کسی اور سے وہ کسی اور سے تو شرم نہیں آنا چاہیے کسی کو ہاں مشکل آ گئی تو جسے آتا اس سے پوچھ لو ہاں آئندہ اس چیز کو دھیان رکھو کہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو کچھ اور ہو تو کسی اور سے سیکھ لو بس یہی کہنا چاہتا